के छियै दूध बाली तब दूध लेना छै हमरा भैंसके दूध लेना छै बीस पचीस ली बीस पचीस लीटर नहि ककरो भेजना छै जे कए टका लीटर देबै हँ तब दए दिहऽ दै दिहऽ तऽ आदमीके नहि ने भेजना छै हमरा कोनो बच्चा नहि छै जायबला भेज लेने अबिहऽ तोहीँ की कोनो ककरो दिया भेज दिहए

भेज देबनि केकरो किछु छओ सात सए टका भेज देबनि हिनका हँ भेज देना छै भेज देबनि ने छओ सात सए टका भेज देबनि तऽ बाद बाँकी फेर दोसर दिन दए देबनि बढ़िआँ दूध लेना छै ने पतला दूध नहि लेना छै दोसर गोटा से दूध लै रहियै दब दूध दै रहै तहि लए कऽ तोरा कहलिअनि कि दूध अच्छा देना छै हमरो बिआह शादीमे दही जमाना छै बीस पचीस लीटर दूध देबै तऽ तभिये बनतै नहि तऽ नहि ने बनतै हँ नहि बनतै तऽ बढ़िआँ दूध देतै तऽ किआ शिकाइत होयतै बढ़िआँ नहि तऽ शिकाइत होयतै ने आब कतहो मुड़न छियै कतहो बिआह छियै बढ़िएँ दूध दिहए नेने आबिहऽ आजकल केकरो भेजए नहि ने पड़तै ठिके छै राखिअनि तऽ